आङो आर्मि साख्रि लानायनि थाखाय फुं आरो बेलासियाव खारनांगौनि थाखाय प्रेक्तिस खालामनांगौ जागासिनो दं आरो बोसोर जाबानो मोनफुंनो हाथों बेखौ आसा खालामो आङो बोसोर बांद्राय जाबा मोन्नाय नङा सान्नानै आङो बोसोर ओन्दैयावनो मोन्नो हाथों सानो बांद्राय बोसोराव जाबा बांद्राय दिउति मावनो मोन्नाय नङा सानो बेखौनो आं आसा खालामो